सभिनि जॻहि जी पंहिंजी पंहिंजी संस्कृति आहे जीअं त गुजरात में गरबा खेलींदा आहिनि माण्हू ऐं राजस्थान में घूमर डांस प्रसिद्ध आहे तीअं ई बॉम्बे में बि हिप हॉप डांस प्रसिद्ध आहे हर जॻहि जी पंहिंजी पंहिंजी सांस्कृति ऐं भाषा अलॻि अलॻि थींदी आहे जंहिंजे मुताबिक हर किथे पंहिंजो पंहिंजो डांस ऐं ड्रेस हलंदी आहे हर किथे जा पंहिंजा पंहिंजा कपिड़ा हूंदा आहिनि जीअं राजस्थान में घूमर डांस हलंदो आहे ऐं उते जा माण्हू घाघरा चोलियूं पाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾु पेरनि में छेर हथनि में चूड़ा मथे ते भोलो कननि में वालियूं ऐं कमरि ते कमरबंद इहे सभु पाईंदा आहिनि ऐं गुजरात में गरबा थींदो आहे उते घाघरा चोली जो अलॻि लुक थींदो आहे जीअं त माण्हू उते बि घाघरा चोली जो सेम सेम कलर जो डांडियो बि वठंदा आहिनि ऐं सभु जगहि जी अलॻि अलॻि सांस्कृति आहे ऐं अलॻि अलॻि कपिड़ा पाइण जो तरीक़ो आहे हर किथे ई जो ई तरीक़ो सुठो आहे डांस ऐं संस्कृति पंहिंजी पंहिंजी जॻहि आहे हर किथे जी संस्कृति हर कंहिं जी संस्कृति अलॻि अलॻि आहे